प्रणाम ड्राइभर साहेब की हाल छै प्रणाम ड्राइभर साहेब की हाल छै तब देखियौ अहूँ तऽ देखबे करै छियै ई अथी बस स्टैण्डके की हाल छै ने खायवला व्यवस्था बढ़िआँ हइ ने पियैवला व्यवस्था बढ़िआँ हइ ने नहायवला बढ़िआँ हइ किछो बढ़िआँ हैए ने हइ केना होतै ह्म्म बहुत दिक्कत हइ सर्क ह्म्म सरकारसँ केना बा होतै ठीक आँय बतैयौ एतेक एकटा भरि दिन बतै गाड़ी चलैयौ ऊपरसँ फेर अगर व्यवस्था ठीक नहि हैत तऽ शरीरोपर ने असर पड़ैए ह्म्म तऽ शरीरकेँ आराम चाही ने शरीरकेँ आराम चाही ह्म्म हँ ओहो बात छै लेकिन तैयो किछु व्यवस्था ठीक होइके चाही ने सरकारके सरकार तक ई बात पहुँचाबयके ने होत तऽ ह्म्म नहि ह्म्म ह्म्म नहि होतै तऽ सभ गोटए मिलि कऽ धरनापर आबै छी हँ तऽ ई जरूरी हइ ने बहुते अब मानि बतैयौ जे भरि दिन काम केलापर जे शरीरकेँ रेस्ट नहि मिलतै तऽ बहुत दिक्कत होतै ताहि चलते सरकारोकेँ तऽ अपना आओरसँ बहुत फायदा हइ आब मानि लिअ अपना गाड़ी नहि चलेबै तखन किछो किछो होयवला हइ बतैयौ किछो एन्नेसँ ओन्ने होतै ह्म्म ठीक हइ तऽ आबू धरनापर एकदम एकदम आबू आबू हँ ठीक